हेलो हाँ सुनील कहाँ पर हो हाँ हाँ अरे मुझे एक कार आरक्षित करनी थी इंदौर जाने के लिए हाँ परिवार के साथ जा रहा था घूमने के लिए हूँ हूँ चार लोग हैं मम्मी पापा और मेरी पत्नि

आप लोग पिछली बार कहाँ गए थे उज्जैन अच्छा अरे मुझे अच्छी रेटिंग वाली कार चाहिए जिसे मैं आरक्षित करूँ कहाँ पर देखूँ ऊबर ओला बढ़िया रहती है अच्छा हाँ उसमें वातानुकूलित तो होता है न हूँ हूँ अच्छा अच्छा अपने पेटे हिसाब से होता है अच्छा अच्छा दोनों अलग अलग है ए सी और नॉन ए सी अच्छा अच्छा ठीक ठीक किफ़ायती हाँ भुगतान भी किफ़ायती है ड्राइवर भी अच्छे रहते है न हाँ दारू वगैरह तो नहीं करते नशा अच्छा समय पर पहुँचा देंगे अच्छा ठीक ठीक ठीक और हाँ हम लोग चार दिन के लिए जा रहे हैं परसों निकलेंगे अच्छा हाँ न हाँ ठीक ठीक मैं अभी करता हूँ आरक्षित करता हूँ हाँ हाँ मुझे नम्बर दे दो आप आपके पास हो तो हाँ मैं फिर उसे आरक्षित करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ ठीक ठीक ठीक है धन्यवाद सुनील धन्यवाद